मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी और मार्केट में जाकर मैंने से एक सेल देखी सेल में देखा मैंने कि वहाँ पर बहुत सारा सस्ता सस्ता सामान मिल रहा था फिर मैंने सोचा कि मैं एक पैरदान पोछने का पैर पोछने का एक पेरदान ले लूँ फिर मैं उसे लेकर घर पर आई जब मैंने उसपे पैर पोछे तो वो इतना गंदा था कि मेरे पैर इतने गंदे हो रहे थे उससे कोई धूल साफ हो ही नहीं रही थी सारे लोग आते और मेरे उस उस पैर पे पैर पोछते सब लोग उसकी इतनी बुराई कर रहे थे कि ये कहाँ से लेकर आए हो आप ये पैरदान आज ये मार्केट में से इतना गंदा पैरदान लेकर आई मुझे तो इतने बुरा लग रहा कभी भी मैं इस मार्केट में से सेल में से कभी भी वो पैरदान नहीं खरीदूंगी वो पैरदान इतना गंदा था कि मेरा पूरा फर्श गंदा हो गया और धूल में मेरे पैर भी गंदे हो गए इतने गंदे पैरदान खरीदा आएगा कि मैं आज के बाद कभी भी उस सेल में से कोई पैरदान नहीं खरीदूंगी वो बहुत गंदा था